हमरा सबसँ नीक लागैया ठण्डी मौसममे यात्रा करैमे जाहिमे हमरा बहुत सुन्दर लागैया हम कोनो भी यात्रा कोनो भी यात्रा ठण्डीमे हमरा बहुत नीक लागैया जेना कि कतौ जेनाइ यऽ तऽ कोनो गाड़ी गाड़ी बस कोनो भी ट्रेन या कोनो भी जे यातायातमे बसि कऽ आरामसँ कम ओढ़ना ओढ़ि कऽ बैसल रहू अपन जखन मनमे आयत उठि कऽ चाय पीयु आराम से घुमैत फिरैत गाड़ी पर चलि आबू जखन होय तखन घुमू फिरु आबि जाउ ठण्डीमे जादा घरसँ नहि जाउ इसकुल तिसकुल ठण्डीमे एते ओढ़ना तोढ़ना ओढ़ि कऽ जनाइ बड़ा पसन्द नीक लागैया हमरा कखनो भी जहाँ तक ठण्डीमे ओछौनाके तरमे रहनाइ बाहर कतौ नहि जेनाइ ठण्डीमे बड़ा नीक लागैया हमरा कतौ भी यात्रा करेमे ने हम कहियो भी बहुत दूर गेलौ घुमै फिरै लए ने कतौ भी मतलब दरभङ्गा दिल्ली उल्ली दिल्ली पटना सब गेलहुॅं तऽ हम अपन जादातर ठंडियेके मौसममे जाइ छी किएकि ठण्डीमे जादा दिक्कत नहि होइ छै जादा पसीना तसीना सबके दिक्कत नहि होइ छै नहि तऽ किएकि देखबै अहाँ जादातर तऽ गर्मीमे जनाइ कतौ भी दिक्कतोके सामना करऽ पड़ै छै अगर अहाँ बढ़िऑं बस बढ़िऑं ट्रेन बढ़िऑं गाड़ी मिल गेल जादा भीड़ भाड़ वला इलाकामे नहि रहलहुॅं तहन ठीक छै नहि तऽ ओना भीड़ भाड़ वला इलाकामे रहलहुॅं अगर तऽ बड़ा दिक्कत वाला सामना भऽ जाइ छै गर्मीके मौसममे पूरा शरीर तर बतर भए जाइ छै कोनो भी काज करै मे मन नहि लागै छै जेना ठण्डीमे अहाँ देखबै जादातर तऽ जादा काज नहि होइ छै अहाँकेँ जखन मन होइया तखन जाउ आबू कतौ भी ओढ़ना ओढ़ि कऽ घरमे सुतल रहु आओर ओछैना तरमे जादा कोनो भी काज वाज काज सब होइ नहि छै ठण्डीमे खुब घुमू फिरू जे घुमै फिरऽमे जादा गेलहुॅं जादा गाड़ीमे बैसल रहलहुॅं हमसब कोनो भी कतहु भी भीड़ भाड़ वला इलाकामे बैस कऽ चैल जाउ कोनो दिक्कत नहि होइ छै कखनो भी भीड़ भाड़ वला इलाकामे जादातर ठण्डीमे गेला सँ ज्यादा दिक्कत नहि होइ छै आराम सँ गर्मीके एहसास होइत रहै छै जादा भीड़ भाड़ इलाकामे ठण्डीमे रहनाइ ठीक रहै छै किएकि कखनो भी अकेला रहनाइ ठण्डीमे ठीक नहि रहै छै ताहि दुआरे जादातर ठण्डीमे ओछैना तरमे रहू आराम से जादा घुमऽ ले जाइ घुम ले जाइके जादा किएकि गर्मीमे अगर कोनो कोनो आओर मौसममे जादा गेलहुॅं कहींँ बरसातमे अगर गेलहुॅं कोनो दोसर जगह मौसम घुमै तुमै लए तऽ कीचड़ सबके व्यवस्था कीचड़ सब भए जाइ छै जाहिसँ पूरा दिक्कत भए जाइ छै कोनो भी कपड़ा तपड़ा गन्दा भऽ जाइ छै नहि अगर गर्मीमे जइयौ पूरा शरीर पसीना से तर बतर भए जाइ छै नहि अगर ठण्डीमे जइयौ कोनो अहाँकेँ दिक्कत नहि होइ छै कोनो अपन एगो स्वीटर पहिर कऽ आरामसँ सौसे घुमय फिरय लए चलि जाउ जादा दिक्कत नहि होइ छै घुमै फिरै लए चलि जाउ